अऊं सुमित ग्रांऽ रियासी दा बोल्ला ना गल्ल करै ने खाने उप्पर खाने दी ऐसी गल्ल ऐ कि पैह्लें ते असें ई पता निं हा खाने दे बारै खाना खाना बनाना जां खाना क्योंकि साढ़े घरें ई माता होर हियां ओह् सब मतलब रसोई दा कम्म गै उ'ऐ करदियां हियां साढ़ियां घर बिच जेह्कियां जनानियां हियां उ'ऐ रसोई बिच कम्म करदियां हियां पैह्लें असें ई छड़ा खाने दा पता हा अस खंदे निं हे बनांदे निं हा ते हून ऐसा होई दा कि हून हर घर हर इक ऐसा बंदे ई अपने उप्पर अपने पैरें उप्पर खड़ोने गल्ला सबतों पैह्लें रुट्टी बनाना औना चाहिदी खाना बनाना औना चाहिदा खाना बनाना इक अदाद ऐ अगर खाह्गे नेईं ते चलगे नेईं ते पैह्लें पैह्लें ते किश पता निं हा कि कि'यां बनाना केह् करना कि'यां ओह् करदे हे तड़का कि'यां लाना किन्नी मर्च पानी किन्ना लून पाना किन्नी अग्ग उप्पर रक्खना कि'यां करना हून जि'यां जि'यां बदलाव होआ दा ऐ उ'आं उ'आं असें ई साढ़े बिच बी थोह्ड़े बदलाव आए न जिन्नी ते ओह्दे बाद किन्ना लून पाना किन्ना बसार पाना ते में सोचा ना कि अगर दिक्खेआ जा ते खाना इक अपना अधार ऐ अपना मतलब जि'यां जि'यां लोक अजकल ते पैह्लें पैह्लें लोक ग्राएं बिच गै रौंह्दे हे उत्थै गै कम्म करदे हे ते उत्थै गै सबकिश करदे हून ऐसा होई गेदा कम्म करने गल्ला बाहर जाना पौंदा जेह्दे कारण ऐसा होई सकदा कि अस अपनी मम्मी जां अपने कोई बी लेडी अपने कन्नै लेई निं सकदे जेह्दे कारण केईं बारी ऐसा होंदा कि केईं बार रुकना पौंदा कुतै केईं बारी नौकरियां लगी जंदियां बंदे दियां दूर दराज ते उन्ने उनें अपना गै अपने गै हत्थें अपनी गै रुट्टी बनानी पौंदी ऐ ओह् सबकिश आ आपूं करना पौंदा ते ते में बड़े सारे शो दिक्खना होन्ना कूकीज शो जियां कुकिंग करदे में दिन में अज्ज दिन तगर सिक्खेआ ते किश निं ऐ जो बी सिक्खेआ हा अपने घरै दा सिक्खेआ हा एह् ऐ की कोई पुलाव निं बनदा एह् सिंपल रुट्टी बनाई लैन्ना जैदा होर किश निं